بہار کی تہذیب بہت ہی اچھی ہے بہار میں جتنے بھی گاؤں آتے ہیں اس میں کافی زیادہ ایکتا ہے اور لوگ آپس میں گھل مل کے رہتے ہیں اور سب کو ایک دوسرے سے کام رہتا ہے اور ایک دوسرے سے وابستہ رہتا ہے جس سے یہاں کی نیچر اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ آپس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کافی زیادہ بات چیت کرتے ہیں اور اپنے جیون کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور بہار کی تاریخ جوکہ کافی مشہور رہی ہیں اور بہار سے یعنی کئی سارے ایکٹر اور کئی سارے پولیٹیشین بھی ہیں جو ابھرے ہیں اور جنہوں نے بتایا ہے کہ بہار میں بھی ابھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور بہار میں سب سے زیادہ یہاں جو نیچر ہے اور یہاں کی جو کھیتی باڑی ہے جو سٹی سلم ایریا میں رہتے ہیں ان لوگوں کی لائف اسٹائل اور سٹی والوں سے تھوڑی الگ ہے اور وہ لوگ اپنی زندگی کو پورے انجوائے کرکے جی رہے ہیں اور بہار میں کے پٹنے ضلع میں بہت اچھے اچھے چیزیں ہیں جنہوں کو جن کو انگریزوں نے بنائی جیسے گول گھر گول گھڑ میں انگریز اناج رکھتا تھا وہاں سے اناج امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا تھا جو بھی کافی بڑا ہے اور گول گھر دیکھنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں اور اس اسے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ فوٹو گھچاتے ہیں اور پٹنہ کا بھی چڑیا گھر بھی بہت مشہور ہے جوکہ بہار ہی میں آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہار ابھی ترقی کر رہا ہے اور آنے والے سمے میں ہو سکتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا صوبہ بنے